جب لوگ پہلی بار ڈرائنگ شروع کرتے ہیں تو کچھ عام غلطیاں ہوتی ہیں جو ان کی پروگریس کو سلو کر دیتی ہے سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ ترنت ڈیٹیلس پر کام کرنے لگتے ہیں وہ بیسک شیپس اور پرپورشنس کو اگنور کر دیتے ہیں اس سے ڈرائنگ کا اوور آل اسٹرکچر غلط ہو جاتا ہے اس سے بیچنے کے لیے سب سے پہلے لائٹ لائنس کے ساتھ رف اسکیچ بنانا چاہیے تاکہ شیپس صحیح جگہوں پر ہوں دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ بگنرز اکثر بنا کسی ریفرینس کی ڈرا کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ سب کچھ امیجینیشن سے بنا لینا چاہیے لیکن ریفرینس یوز کرنا ڈرائنگ سیکھنے کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے ریفرینس سے آپ کو لائٹ شیڈو پرسپیکٹیو اور اسٹرکچر سمجھنے میں مدد ملتی ہے تیسری غلطی ہے پرفیکشن کی امید رکھنا نئے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی پہلی ڈرائنگ ہی پرفیکٹ ہو جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں لیکن ڈرائنگ ایک اسکل ہے جو وقت اور پریکٹس سے آتی ہے ایک اور غلطی ہوتی ہے صرف ایک ہی اسٹائل یا سبجیکٹ پر اٹک جانا ہمیشہ نئی چیزیں ٹرائی کرنی چاہئیں جیسے اسٹل لائف پورٹریٹس لینڈسکیپس وغیرہ اس سے لرننگ فاسٹ ہوتی ہے اچھا آرٹسٹ بننے کے لیے روزانہ پریکٹس ضروری ہے ہر دن تھوڑا سا وقت ڈرائنگ کو دینا چاہیے چاہے تھرٹی منٹس ہی کیوں نہ ہووں چھ مہینے سے ایک سال تک لگاتار محنت سے آپ نوٹیسیبل پروگریس کر سکتے ہیں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ انجوائے کریں اور سیکھنے کا جذبہ بنائے رکھیں مسٹیک سے گھبرائے نہیں ان سے سیکھیں